गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐं प्राइवेट सरकारी जेके हिते हॉस्पिटल्स आहिनि जेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन हाणे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जेके असांखे ट्रिटमेंट मिलिंदी आहे हूअ सुठी हूंदी आहे बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स जे कम्पेरीजन में थोरी घटि हूंदी आहे ऐं हुते कीअं सफ़ाई वफ़ाई बि जाम हीअ चङी तरहं न हूंदी आहे त असां कींअ प्रैफर कंदा आहियूं त की असां जिते असांई ट्रिट्मेंट थी थिए जिते असांओ हैल्थ जो शइ आहे त उते सभु शयूं सुठियूं हुजनि ऐं शेवा थिए बराबरि क्लीनलीनैस हुजे सफ़ाई हुजे साफ़ सफ़ाई हुजे रोटी मिले टाइम ते बट इहे सभु शयूं असां ॾिसन्दा आहियूं की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में न थींदीयूं आहिनि ऐं प्राइवेट हॉस्पिटल में वधीक चङी तरहं थींदीयूं आहिनि इन करे माण्हू प्रैफर कंदा आहिनि की असां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वञूं सरकारी में न वञूं परि जिते सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी सस्ती आहे त हिन करे हुते डॉक्टर बि पेशंट जे मथा घटि ध्यानु ॾीन्दा आहिनि ऐं उते जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाम वधीक ऐं सुठो ध्यानु ॾिनो वेन्दो आहे हिन करे माण्हू रिफर कंदा आहिनि की असां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वञूं